अगर जैसे हम नागरिकों की सुरक्षा और समाज में शांति बनाए रखने की बात करें तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था अगर जैसे हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था अच्छी एवं उचित हो तो किसी भी प्रकार का क्राइम रेट हमारे यहाँ एवं हमारे समाज में कभी नहीं बढ़ेगा परंतु हमारे कानून व्यवस्था में कुछ कमियाँ होने के कारण आज दिन प्रतिदिन हमारे इलाके एवं देश का क्राइम रेट हमेशा ही बढ़ते जा रहा है जो कि एक चिंताजनक विषय भी है अगर जैसे हम इसमें सुधार की बात करें तो हमारे यहाँ नागरिकों की सुरक्षा और समाज में शांति बनाए रखने की कानून व्यवस्था में कई सारे ऐसे सुधार होने चाहिये जिससे की कोई भी अपराधी एक वर्ग किसी भी गलत कार्य को करने से पहले एवं अपराध करने से पहले सौ बार उसके बारे में सोचे कि हमें यह कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए किसी भी अगर से कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो हमें उससे बिना ही समय गवाएं उस अपराधी को अपराध का उचित दंड मिलना चाहिए जिससे कि वो अपराधी एवं उससे जुड़े हुए लोग दुबारा ऐसा कोई भी अपराध करने से पहले बार बार सोचे एवं डरें जिससे कि हमारे समाज में क्राइम रेट को थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है